جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ الگ الگ جگہ سے سیاح جو ہے ودیشوں سے گھومنے کے لیے آتے ہیں جو کہ ٹورسٹ پلیس ہوتا ہے وہاں گھومنے کے لیے آتے ہیں اور جب وہ ودیشوں سے آتے ہیں اور ان کے پاس خود کی تو گاڑی ہوتی نہیں ہے تو ان کو چلنے پھرنے کے لیے کوئی نہ کوئی گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس سے وہ ٹراویل ایجنسی سے جو ہے گاڑی لیتے ہیں وہ انہیں یہ ڈرائیور جو ہوتے ہیں وہ ان کو لے کے جاتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ جو ٹراویل ایجنسی ہیں یا ڈرائیور ہے ان کو پیسہ ملتا ہے ان کو فائدہ ہوتا ہے اب وہ باہر سے آ رہے ہیں تو ان کو رکنے کے لیے بھی جگہ چاہیے ہوتی ہے تو وہ کھانے پینے کے لیے جگہ چاہیے ہوتی ہے وہاں پہ الگ الگ چیزیں ملتی یونیک چیزیں ملتی ہیں تو وہ اس کو بھی خریدتے ہیں تو وہ ان کو فائدہ ہوتا ہے ہوٹل میں جاتے ہیں مسافر خانے میں تو وہ ہوٹل کو فائدہ ہوتا ہے اور اگر کسی ہوٹل ریسٹورو یا ڈھابے پہ کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں تو ان سے جو ہے ڈھابے والے کو یا ریسٹورینٹ والے کو یا ہوٹل والے کو پیسہ ملتا ہے تو اس سے ان کو پروفٹ ہوتا ہے